आतांच्या लोकांक आदल्या काळा वयल्याच्यो गेम्स खेळ खेडून जाय तांकां घराच्या भायर करपाक जाय फोन ओ टी व्ही हें सगळें सोडून घराच्या भायर सरून लोकां वाराक दुसऱ्या भुरग्यां बाराक खेळपाक जाय कित्याक घरान भितर बसून रावून तांकां सगळीं दुयेंसां जातात आनी तांची एक्सरसायज करना जावन तांकां ती दुयेंसां जावपाचो चान्सीस आनी वाडटात आमच्या आदल्या लोकां भाशेन भायर वचून खेळपाक फुटबॉल क्रिकेट वा आनी कसल्यो गेम्स खेळपाक जाय नाजाल्यार तांकां दुयेंसां जातात आमी जे पयले खेळटाले पयलींचो लोक खेळटालो जो क्रिकेट जावं वा फुटबॉल वा होलयाती वो नकऱ्यानी गोड्ड्यांनी वारिंगांनी कसल्यो खेळ जावं जो लोक पयले खेळटाले त्या खेळाक लागून तांचो एक्ससायज जातालो तांकां तांकां दुयेंसां जायनासलीं ती जिवन खटमूट आस घटमूट आसताली आनी ती काम करता तीन ते पासून बरे तरेन करपाक पावताली पूण आतां जे फोन आनी टि वी वा सगळें आयला ताका लागून लोक घरांत भायर घराच्या भायर सरूंक सोदना आनी भुरगीं पासून फोना वा टीव्हीक कडेनूच बसून रावतात आनी हाकाच लागून तांची दुसऱ्या लोकां बरा वादविवाद जायना आनी ती एकूच कडेन बसून उरल्या म्हणटरी तांची एक्सरसायज पासून जायना आनी हाकाच लागून ती तांकां दुयेंसां जातात आनी आनी तांची फ्रेंड सर्कल पासून वाडना आनी आनीक आनी जे गांवांत रावतात गांवांत रावतात त्या लोकांक चड ती चड घटमूट आसतात कित्याक ती भायर खेळटात आनी काम करतात आनी ताका लागून तांकां चड दुवेसां जायनात पूण जर तर आमी शारांतली लॉक चोवपाक गेल्यार ते चडशी घरांत बसून आसतात वा तांकां बायलें काम करपाक टायम ना तीं फकत टि वी आनी फोनूच घेवन बसून आसतात ताका लागून ती चड दुयेंच आसतात आनी ती चड दुसऱ्या वांगडा उलोवपाक वचनात आनी गांवांत जें खावण कसो जाता तें आमच्या घरांत करतात पूण शारांत चडसो लोक भायले खाण खाता हॉटेलाचेर वचून जेयतात आनी ऑर्डर करतात आनी घरांत काम करनात